आङो जिउ खांनायनि थाखाय गोबां बेबादिनो न'खराव गोबां थांखि लानानै आङो मावो आङो सि दानो गोरों हिसाबै आङो सि दायो बेबादिनो रोखोम रोखोमनि आङो सि दायो दख'ना दानानै फानो गामसा दानानै फानो साद्रि दानानै फानो बे फाननायफोरजोंनो आङो गोबां न'खराव हौवाखौ हेफाजाब होयो आरो लोगोसे बेजों लोगोसेनो लाफानानै बेबायदिनो न'खराव दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोरबायदि हांसो गोबां बेफोरबायदि आं फिसियो फिसिनानै जोङो बेनिफ्रायबो गोबां जोङो रां खामायनो हायो रां खामायनानै बेबायदिनो जोङो न'खर खुंनायाव न'खर जौगाहोनो थाखै बेबायदिनो हायो मानोना जोङो न'खर जाबायब्ला जोङो बेफोरखौ लाखानांगौखा आरो बेफोर थायोब्लासो न'खराबो समायो आरो जौगायो जाय मानसिया बेफोरखौ बेबहार खालामगोन दाउ अमा लानानै गोबां आयजोफ्रा गोबां बेबायदिनो न'खरखौ फोसाबनो हायो हौवानि सायावल' बेबायदिनो आसा खालामालाबानो दिनै जोंबो गोबां हौवाफोरखौ मदद खालामनो हायो बेनिखायनो आं गावनि दिनै थांनानै थानायाव गावनि न'खराखौनो होनो सानो मानोना जोंहा जेबो गैजायामोन दिनै जोङो बेफोरजोंनो जोंनि न'खरा इसोरनि अननायाव एबा गावनि नाजानायजों बेफोरबादि न'खरा दिनै एसे जौगाबोबाय दिनै जोङो बेफोरबायदि जोङो बयबो सोलोंनांगौ बेफोरबायदि जोङो मावनांगौ दिनै गासैबो मुवा बेसादफ्रा दाम बारायनायनि थाखै जोङो गोबां बेबायदि खामायनांगौ गोनां जासै दिनै जोङो जायनाखि फिसाफोरनि फोरोंनाय बेबायदिनो गानहोनाय जोमहोनाय जाहोनाय लोंहोनाय इस्कुलफ्राव जोङो फिस होयो टिउसोनफ्राव जोङो फिस होनाङो आरो थांनाय फैनायफ्राव जोङो गारिजों रोगायोब्ला जोंनि गारिनि थाव खरसा नांगौ जायो लोगोसे थांलाय फैलाय लादु लया जोङो जाहोनो गोनां जायो जोंहा गोबां खरसा नांगौ दिनै जोङो न'खरफ्राव सानैसो फिसाफोरखौ जोङो लेखा फोरोङोब्ला जोङो गोबां खरसा थाङो बे खरसाफोरखौ जोङो खरसाफोरखौ जोङो बबेनिफ्राय मोननो जोङो बेखौ सिन्था खालामनानै जोङो गावनो बेबायदिनो दाउ अमानिफ्राय जोङो गोबां मोनदेरनायखौ जोङो मोननो हायो लोगोसे बेबायदिनो जोङो समनि गेजेराव खामला मावो दैज्लांफ्राव जोङो माइ गायो फाथो सुनाय समाव जोङो फाथो सुयो बेबायदिनो रोखोम रोखोमनि जोङो जिखि हाजिरा मुजिरा मोना मानो जोङो बेफोरखौ मावो जोङो ओरैनो थाया आरो जोङो मोनो हाजिराफोरखौ जोङो सानसे मावोब्ला जोङो तिनस' थाखा आरो हौवाफ्रा मावोब्ला जोङो हौवाफ्रा मोनो सानसेयाव सोरबाया होयो सारिस' सोरबा होयो पासस' बे होनाय बेफोरबायदि रांफोरजों जोङो ओरै जानांगौबो ओरैबो फिसाफोरनि फरायनाय मानायाव जोङो बेफोरबायदि जोङो मदद खालामलायो लोगोसे जोंहा आरो बेबायदिनो नांगौ न'खरफ्राव गोबां मुवा बेसाद जोङो सोरजिनांगौ जायो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै बेफोरबायदि द्रेस गाननायनिफ्राय रोखोम रोखोम जोङो बेबादिफ्राव जोङो रां गारनांगौ जायो